जय झूलेलाल हा हा अच्छा कहिड़ो खपंदव मोबाइल अच्छा न आहे न मूं वटि आहे मूं वटि इन में हिकु बिलू ईंदव ग्रीन ईंदव लाईट लाईट कलर ईंदा अथव मोबाइल में हा इन ई प्राईज़ थींदव घटि में घटि ॾेढ लख जे अंदरि ईंदव इहो मोबाइल ॾाढो सुठो अथव हिकु दफ़ो हलाईंदा त ॿियनि खे बि सलाहु ॾींदा कि इहो ई मोबाइल वठो ॾाढो बढ़िया ॾाढो सुठो अथव कैमरा बि ॾाढी सुठी अथव कैमरा में हिकु ॿ टे टिनि वारा अथव ॾाढी हा ॾाढो बढ़िया कैमरो अथव डिजिटल कैमरो बढ़िया सुठो कैमरो अथव इन जो बि हा केचिंग पावर गैलेरी वैलेरी भले केतिरा बि फोटूं खींचो छा बि खींचो ॾाढो बढ़िया सुठो फोन अथव काई क़िस्तुनि ते अगरि वठणु चाहियो था त क़िस्तुनि ते बि असां ॾींदा आहियूं ऐं अगरि उको वठणु चाहियो था पेसा ॾेई करे नगद में त असां ऊअं बि आहियूं इन में कुझु न बसि तव्हां खे हिकु आधार कार्ड जी कॉपी जमा करिणी अथव बसि ॿियो कुझु कोन जमा करिणो अथव हा एडवांस चेक जेतिरो आहे जीअं ॾेढु लख जीअं तव्हां खे जेतिरो ॾियणो आहे त तव्हां ओतिरो ॾियो भले हा जीअं तव्हां खे सही लॻे चारि महिने जमा जीअं कयो तीअं करे सघो था तव्हां जे लाइ असां हर तरीक़े सां अवेलेबिल आहियूं जीअं तव्हां खे सही लॻे न न न न न न जीरो पर्सेंट अथव जीरो पर्सेंट जे हा ॿिया ॿिया बि मो हा अच्छा छा अच्छा ठीकु आहे जीअं तव्हां हा हा आराम सां थी वेंदो बे चिंता रहो सर ॾाढे सुठे तरीक़े सां मूं वटि ॿिया बि घणे ई मोबाइल अथव भले ॿिया ॾिसणु अचो अच्छा अच्छा तव्हांखे उन खे गिफ्ट ॾियणी अथव छा बडे जी अच्छा हा हा न न ॿार खे बि ॾियो ज़ाल खे बि खपनिव भले ॾियो भले ज़ाल खे बि ॾियो भले हुन लाइ बि वठो सुठो फोन अथव बढ़िया असां ख़ुदि मां ख़ुदि इहो फोन यूस कंदी आहियां अच्छा हा हा तव्हां अचो शाम त जय झूलेलाल जय झूलेलाल